मैच के बारे में हम लोग बोल अथी रहे थे समस्तीपुर जैसे मैच होता है वहाँ बहुत अच्छा तरह मैच होता है बहुत दूर दूर के आदमी भी आते हैं और हम लोग भी जाते हैं देखने ओखने और पूसा इनभरसिटी का भी जो है सो बहुत बहुत दूर में आता है आदमी सब किसान लोग भी आते हैं मतलब मेला भी लगता है किसान मेला भी लगता है मैच भी होता है वहाँ भी वहाँ भी देखते है सब लोग जाते हैं और अच्छा से भी देखते हैं और रह गया वहाँ जैसे खेल ऊल वाला भी हुआ उसमें भी वही देखते हैं बहुत अच्छा रहता है और खाए पूजा पाठ वाला हुआ पूजा में जैसे दुर्गा पूजा हुआ उसमें भी बहुत अच्छा मेला लगता है बहुत दूर दूर के आदमी आते हैं देखने के लिए और हम लोग के भी देखते हैं सभी आते हैं बहुत बहुत दूर के भी आदमी आते हैं देखने ओखने वे सब भी देखते हैं और जैसे इस्कुल हुआ अभी कल्याणपुर में इस्कुल है बहुत अच्छा बन रहा हाई इस्कुल है पढ़ाई भी अच्छा होता है वह सब हम भी देख लें देख लेते हैं देखते भी हैं और खेल ऊल का तो बारे में बता ही दिए हैं और खेती ओती वाला में भी है कुछ जानकारी हमको है पता जैसे गोभी रोपते हैं मक्का लगाते हैं यह सब भी लगाते हैं देखते हैं बढ़िया है सब कुछ ठीक है धन्यवाद